भारतीय फिल्म आ सङ्गीतके जे छै काफी विविधताके इंडस्ट्री जे छै ओहिमे काफी विविधता छै हर तरह के एहिमे विशेषकर हिन्दीके फिल्म नहि हर तरहके जे क्षेत्रीय भाषा छै ओहिमे भी काफी फिल्म बनै छै आ ओ भी काफी अपनाआपमे काफी समृद्ध रहै छै चाहे अहाँ कोनो भी रिजनल अथि के बात करियौ चाहे भोजपुरी फिल्म देखियौ चाहे तेलगु फिल्म देखियौ चाहे हिन्दी फिल्म देखियौ अहाँ तमिल फिल्म देखियौ यहाँ तक कि हमर मैथिली मे भी काफी फिल्म बनै छै आ जे हमर मैथिली के फिल्म रहैए ओ विशेषकर जनपक्षधर वैचारिकी प्रखर समाजवादके परिलक्षित करैत सिनेमा हमरा अथि मे बनल जाइए हमर जे छै सिनेमा पसन्द जे यऽ सिनेमा सिनेमा या बात करबै तऽ हमरा विशेषतर जे छै विशेषकर हमरा इएह जे सामाजिक वास्तविकता के बताबैत फिल्म रहय जे रियल स्टोरी सभपर बेस्सड फिल्म रहय ओ हमरा बहुत जादा पसन्द आबैया कोन कोन सिनेमा के जहाँ तक बात करबै तऽ हमरा सभसँ प्रियगर जे छै से गैंग्स ऑफ वासेपुर लागैया गीत के जहाँ तक बात करबै तऽ हमरा जे छै से कुक स्टुडियो के ओ गीत छै जे बार बार सजा ना दे मेरी हसरतो को हवा ना दे ओ हमर सभसँ प्रियगर सभसँ बेसी नीक लागैया हमरा प्रिय गायक के बाला मे जहाँ तक हमरा पुछबै तऽ हमर प्रिय गायक के के रहथिन जे लास्ट ईयर डेथ कऽ गेलखिन लेकिन हमरा हुनकर गाना सभ अभी भी जे छै से एक सुकून मिलै छै एक शान्ति के अनुभूति होइ छै ओ बहुत हि मतलब बहुत ही बिड़ले एहन केओ सिङ्गर रहैए जकरा मे ओ बात रहैए जे हुनका मे रहै